بس سڑک پر چلائے جانے والا ایک واہن ہے جسے یاتریوں کو لے لانے لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بس میں یاتریوں کی سنکھیا ادھکتم سو کے آس پاس ہو سکتی ہے بس میں تیس لیٹر ڈیزل یوز ہوتا ہے میں نے بہت بار بس میں سفر کیا ہے یہاں تک کہ میں جب بھی گاؤں جاتی ہوں بس سے جاتی ہوں مجھے بوس بس پسند ہے میں بس سے جو بھی دکھتا ہے میں دیکھتے دیکھتے چلی جاتی ہوں پیڑ پیڑ کچھ بھی بوڈ وغیرہ آتا ہے میں پڑھتے پڑھتے انہیں پڑھ پڑھ پڑھتے رہتی ہوں مجھے بس میں ونڈو سیٹ پسند ہے اچھا لگتا ہے ونڈو سے ہوا آتی ہے جسے الٹیاں وغیرہ ہوتی ہوں اس کے لیے بہت اچھی سیٹ ہے بس بہت اچھی ہے ہمیں کہیں لے جانے کے لیے کہ کوئی ایمرجنسی کے لیے